हाँ मैंने जयपुर ज़िले के अंदर जलवायु के तापमान वर्षा मौसम के बारे में जानती हूँ यहाँ पर गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है यानि की दस बजे बाद में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं इतनी चटकीली धूप आती है सूखा कठोर जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सूखा है बरसात बहुत कम होती है कठोर गर्मी पड़ती है सर्दी का तो बहुत ही ज़्यादा है कि हमारे यहाँ पर सर्दी इतनी बढ़ती है की हमें ग आग के आगे बैठ कर के तपना पड़ता है इस तरीके की सर्दी पड़ती है मौसम यहाँ पर एक जैसा नहीं रहता है कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है कभी बरसात ज़्यादा आती है कभी सूखा पड़ा रहता है कभी बादल ही नहीं आते है बरसने के लिए इस तरीके के मौसम मैंने जयपुर के ज़िले में देखे हैं